हमर शहरके एकटा उद्यान यऽ जेकर नाम छी राजेन्द्र बाल उद्यान

पूर्व पाँच वर्षमे

खण्डहरके रूप लै लेलक यऽ ओहिसँ पहिने स्थायी रूपसँ ओ सुचारु रहय परन्तु ई पाँच सालसँ ओकर व्यवस्था मे बहुत गिरावट आयल जाहिके कारण ओकर जाहिके कारण उद्यान बन्द भए गेल पर्यटन बन्द भए गेल आओर जे किछु भी शहरमे पर्यटनके लेल बनायल गेलए ओकरामे क्षीणता देखयलऽ भेट रहल हँ चाहे ओ सरकारके अनियमितताके कारण हुए चाहे सरकारी प्रभार प्रभारीके लाचारगीके कारण हुए परन्तु ई पर्यटनके बहुत पाछाँ लऽ जा रहल यऽ खास कयके पूर्णियामे एकर उपाय होना चाही आओर आवश्यक छै एकरासँ बहुत तरहके आय भेटययए सरकारके चाही आओर शहरके भी नाम उँच होइए ताहिले एकर उपाय करबाक हेतु सरकारके ध्यान देना भी चाही